आं तुजे नांव निता आं हांव पंचायती सावन सरपंच उलयतां तुजी तुजी एक चवकशी करपाक आशि तुजी एक चवकशी आसलेली चवकशी करपाक आशिल्ली कोणी तरी सांगलें तुगे एक किद तरी म्हणजे सरपंचा कडेन किद तरी ये मानपा आसले हि किदे हय हय किते अशें आशिल्ले तुगेले कितें अशें आशिल्लें ना आतां हय सांग

आसा आमची पळय आयकय आ सांग सांग

बरें पळय आत शेतांत म्हणलें तुवें पयलें मेन म्हणल्यार तुगे शेतांत तें आतां तुका शेतांत सारें मारता जाल्यार तुका तें म्हारग पडटा म्हणटगीर आमची अेग्रिकल्चर म्हण एक ये आसा ऑफिस आसा अेग्रिकल्चरान जाय ते स्किमी आसा कळ्ळे न्ही तें स्किमी आमी तें पयलें आमी तें अेग्रिकल्चरान वयचें पडटा स्किमी तुका ते सारें म्हारग पडटा म्हणल्यार तुवें ते साऱ्या बद्दल सांगपाचे मागीर तें फॉर्म भरपाक पडटा मागीर ते अेग्रिकल्चर आहा म्हण तुमकां सबसिडी दितली कळ्ळे नु हय आनी दुसरो म्हणल्यार तुगे किदे आसलें तें मेन म्हणल्यार हेजे महिला मंडळाची

आ आ बरें पण हांव ते आमचे गो उलयतां आमचे जें ऑफिस आसा पळय तेचें कडेन उलयतां कि तेंका किदें तरी बऱ्याचे बरें पैकी सोय दिता काय म्हण बस बसून तेंका वेवस्थीत तें जे कितें लाडू बिन कितेय करता तेमकां ते वेवस्थीत जाग्यार बसून तेंका तें सप्लाय करपाची तुमचे कडेन अशी संदी आसा काय विचारतां तेंका मागीर जालें उपरांत मागीर हांव तुका रोकडित कळयतां कळ्ळे नु आनी आनी एक स्किम आस बरे ओके बरें बरें बाय बाय